जय झूलेलाल मां सूरत जो रहेवासी आहियां मां सूरत में ॿ हज़ार पंज खां रहंदो आहियां ॿ हज़ार पंज खां मां इहो ॾिठो आहे की सूरत में कोइ बि मौसमु अची वञे हुन सां सूरत खे काई बि तकलीफ़ न ईंदी आहे ऐं सूरत जे रहेवासियुनि खे का बि तकलीफ़ आई हुजे सूरत में नवंबर खां फरवरीअ ताईं थधि जो माहौलु हूंदो आहे थधि में पंहिंजो ॿावीह खां वीह डिग्री सेल्सियसि ताईं हूंदो आहे मार्च खां अगस्त ताईं गरमीअ जो माहौलु रहंदो आहे जंहिं में ॿाएतालीह खां एकेतालीह डिग्री सेल्सियसि रहंदो आहे अगस्त खां ऑक्टूबर ताईं बरसाति जो माहौलु रहंदो आहे जंहिं में हेॾी बि बरसाति न थींदी आहे पर बरसाति थोरी घणी रहंदी आहे ऐं बरसाति में का बि तकलीफ़ न ईंदी आहे सूरत में ड्रेनर सिस्टम जो जेके आहिनि उहो हिकुदमि परफ़ेक्ट तरीक़े सां आहिनि काई केतिरी बि बरसाति थी वञे हुन में सूरत में कोई का बि तकलीफ़ न अचे गतल आहिनि हुन खां पोइ हर हिकु शइ बराबरि आहिनि जय झूलेलाल